हैलो भईया तव्हां उर्वषी होटल त था ॻाल्हायो ऐं असांखे न ॿ टेबलियूं बुकिंग कराइणियूं आहिनि असांखे पंहिंजे धीअ जे बडे पाल्टीअ जे लाइ त असांजी पहिरों बुकिंग थी वेंदी त अगरि तव्हां थी थी वञे त तव्हां असांखे पहिरियों जानकारी ॾेई सघो असांजी छा आहे की ज़्यादा वॾी फैमिली आहे त असां जीअं जेतिरियूं ज़्यादा बुकिंग कराईंदासि त उन ते असांखे छा कुझु डिस्काउंट मिली सघंदो आहे त तव्हां असांखे कृप्या करे जानकारी ॾेई सघंदव कुझु